दा आं ओंख्रिं संनाया मेगं संनाया माने अनला खारि संनो रोंबाय आरो खारै मेगंबो सिगाङाव जायाखैमोन मिथिया आरो दा बर'दे हाबा जानानै इयाव इयाव सोलोंबाय आं इयाव संनो रोंबाय दा संनो हायो आरो जोंहानि आइआ आइआ सोलोंनाय आंखौ खारि मैगं संनाया अनला खारिबो आरो खारै मेगं आरो लाइ अनला सङो आङो बेदरबो संनो मोजां मोनो ना बेदर गासिबो मिरामिस दालि आरो सिगाङाव मिरामिस दालि ना बेदर संनो हायोमोन दा गासिबो संनो हायो आरो खारि मेगंबो आर थास' नादि थास' संनो हायो आं आरो बेदर अमा बेदरबो फान्थाव नाखि आलु बिदि संनो हायो आरो गासिबो संनो हायो आरो दा सिगाङावथ' अनला खारि जायाखैमोन दासो इयाव जाबाय आरो संनानै संनो हाबाय आइआ खिन्थाना होदों आइआ सोलोंनाय आंखो दा आइबो गैया आं रोंजोब्बाय आरो गासिबो गासिबो संनो रोंबाय आं दा बर'फोरनि मैगङा ना बेदरबो मेगंबो थास' मैगं गासिबो संनो रोंबाय आरो आरो बेदरफोराबो ना थास' अनला खारि गासिबो संनो रोंबाय आं